हँ की हाल मनीषजी यौ ठीके यऽ की अहाँकेँ सहरसा जिलाके स्वास्थ्य व्यवस्थाके विषयमे बड़ा पेपर सबमे निकलैत रहैया कोना की हाल चाल छै यौ हँ हँ हँ

हँ लोकसब पेपरमे रहै जे डॉक्टर रहिते नहि छै से की बात छै पेपरेमे छै कि ठीके छियै

अच्छा अच्छा बाँकि तइयो लोक सबकेँ लोक सबकेँ जे छै से भए जाइत छै कि नहि भए जाइत छै इलाज ओहिठाम हँ

हँ

चलू ने ई तऽ सगरे देश व्यापी कमी रहै ओकर कोनो बात नहि छै बाँकि ई छै जे ई जे मरीज अबैत छी जे रोगी आबैत छै तेकर केना लोक ध्यान दय डॉक्टर सब इएह होइत छै पेपरमे तऽ इएह निकलैत रहै जे इमर्जेंसी जे राति विराति आबैत छै तऽ डॉक्टर नहि रहल ओ कम्पाउण्डरे सब देखि लेलक इएह सब एलै रह तैंँ हमरा भेल जिज्ञासा भेल जे अहाँसे एक बेर एहि विषयमे पूछि मानि लिअ अहाँ तऽ ओहिठुमका मूल निवासी ने भेलिए यौ अहाँ जे बात कहबै ओ सही होयतै अहिना हँ चलू की करबै आ अहिना होइत छै जिला मुख्यालयमे एतबो भए जाइत छै तऽ लोककेँ बड़ा राहत होइत छै बुझलियै बाँकि तऽ ई छैबे करे आब यातायातके सुविधा छै लोक एमहर ओमहर दरभङ्गा पटना चलि जाइत छै बाँकि ई छै जे मने इलाजक अभावमे लोक मरै नहि मूल तऽ इएह ने छै यौ हँ चलू चलू बुझि गेलियै बुझि गेलियै मने पेपरोमे जे निकललै सेहो कोनो बेजाय नहि आब बाँकी ठीक छै हँ ठीक छै ठीक छै ठीक छै फेर होयतै गप